आमी सादारण नाताळ आनी दिवाळी हे दोन सण मनयतात त्या पैकी नाताळ सण जो आहा तो क्रिश्चन समाजा कडल्यान तेचो उत्सव जाता आनी हिंदू कडल्यान दिवाळीचो उत्सव जाता पुणून तशें पळयत जाल्यार महाराष्ट्रांत ज्या पद्दतीन दिवाळीचो उत्सव आसता तितलो का गोंयान नासता गोंयान फोव खाल्ले फोवाचे पदार्थ म्हणचे फोवाचे पदार्थ खाल्ले म्हणचे दिवाळी जाली अशें आसता फक्त गोंयांचो एक महत्वाचो उत्सव म्हणल्यार हांगासर नरकासुर करतात दिवाळेच्या आदले दिसा व्हडले व्हडले नरकासुर आनी सांगपाचें म्हळयार हाचे स्पर्धा सुद्दां जातात आनी सरकारूय हेतूंत पडटा आनी ह्या खातीर मात्र म्हाका दिवाळी आवडटा